असांजे हिते असां असांजी सरकार के हिक ई सलाह ॾींदासीं की हिते जी साफ़ु सफ़ाईअ जो ध्यानु रखियो वञिजे ऐं पीअण जे पाणीअ जी ॿियो रोटी भोॼन जी व्यवस्था कई वञिजे शौचालय सां गॾु गॾु चिकित्सा जी बि व्यवस्था कई वञिजे पर्यटक जे लाइ रुकण जी व्यवस्था बि कई वञिजे ऐं सुठी सस्ती सस्ती अॻिते विश्राम स्थल ऐं होटलुनि जी बि व्यवस्था कई वञिजे ऐं दुकानदारनि खे सस्ती सस्ती दरुनि ते सामान जी उपलब्धि बि कराई वञिजे जंहिं सां दुकानदारनि जे हिते अचणु वारा पर्यटक दुकानदारनि ते दुकान में ख़रीदारियूं बि करे सघनि